म्हत्वाच्यो तारखो चवदा जानेवारी ह्या दिसाक मकर संक्रांत एक मे दोन हजार सोळा ह्या दिसाक रामनाथ रोप वाटिकेचे पैंगीण हांगा उक्तावण चवदा मे एकुणीश्शे त्रेसष्ट ह्या दिसा विराज पै खोत म्हणल्यार हांव जल्माक आयिल्लो एक ऑगस्ट हो लोकमान्य टिळकाची पुण्यतीथ दोन ऑक्टोबर दोन हजार इकरा ह्या दिसा गोंयांत काणकोणांत एक व्हड बूड आयिल्ली ढग फूटी जावन